हा जी जय झूलेलाल हा मिली वेंदी साईं हा हा आईस्क्रीम केक खपे हा मिली वेंदो हा चॉक्लेट ऐं वेनीला आहे रेड वेल्वेट आहे कहिड़ो खपे तव्हांखे

हा हा आहे न मिली वेंदी हूअ घणियूं खपनि ठीकु आहे ठीकु आहे केक में रेड वेल्वेट बि सुठो हलंदो आहे असांजो हेवमोर जो रेड वेल्वेट केक हा ठीकु आहे ऐं ॿियो कुझु मेंगो डोली मेंगो डोली बि आहे रसबेरी आहे कसाटा आहे हा हू मिलंदी पान वारी बि मिली वेंदी ऐं चौपाटी बि चौपाटी बि सुठी हलंदी आहे असांजी

हा हा इहेई हा एक रेड वेल्वेट तव्हांखे थ्री फ़िफ़्टी जो पवंदो साढा टे सौ जो पवंदो हा ऐं चॉक्लेट वारो पवंदो अढाई सौ रुपिया ऐं वेनीला पवंदो हा वेनीला पवंदो ॿ सौ रुपिया हा हा हा ऐं बाक़ी कोल हीअ चॉक चॉक्लेट कहिड़ी तव्हांजी आस्क्रीम वारी हा हू हिकु कोन फ़िफ़्टी रुपीस हिकु हू उनजी केंडी फ़िफ़्टी रुपीस जी आहे हूं हूं हा फ़िफ़्टी फ़िफ्टी थी वई आहे बाक़ी सभु जेके आहिनि गुलकंद वारी बि फ़िफ़्टी जी आहे ऐं चौपाटी सिक्स्टी रुपीस जी आहे कसाटा सेवंटी आहे ऐं केक में कहिड़ो आइस्क्रीम केक कहिड़ा कहिड़ा रखिणा आहिनि टई रखिणा आहिनि हा आस्क्रीम केक में टई रखाइणा आहिनि

ठीकु आहे भले ठीकु आहे हा भले भले हा ठीकु आहे ही मां रेडी करे रखां थो ठीकु आहे ओके ठीकु आहे ठीकु आहे चलो ओके जय झूलेलाल हा